हूअं त मां किथे बि तैराकी करे वठंदो आहियां जीअं मौक़ो मिलंदो आहे लेकिन

इहे झील वग़ैरह में वधीक सुठो लगंदो आहे ऐं मां पूल में बि इलाही प्रेक्टिस कई हुई पर जेकी झील आहे उन खे में मुंहिंजे मूंखे वधीक मज़ो ईंदो आहे छो जो मुंहिंजे शुरूआति उन नंढी झील सां ई थी हुई की मां बचपन में उन झील में किरी पियुमि उन खां पोइ मूंखे लॻियो की मूंखे तरणु सिखणु खपे ऐं मां थोरो थोरो हालांकी इंटरस्टेड न हुयुमि वरी बि थोरो दिमाग़ में आहियो भई मूंखे हे कमु करण खपे ईअं किरंदो रहंदुमि कॾहिं कोई न हुजे त मूंखे केरु कढंदो त इनई करे मां तैराकीअ में थोरो इंटरस्ट वरितो ऐं हाणे त गोरिमेंट जे तरफों ए स्वीमिंग पूल वग़ैरह ठही विया आहिनि त मां पंहिंजे लाजपतनगर इलाइक़े में स्वीमिंग पूल में कोशिश कंदो रहंदो आहियां जंहिं महिल बि मौक़ो मिलंदो आहे ऐं गर्मीअ में त हर आर्तवारु उते वञी करे पंहिंजो टाईम पास कंदो आहियां